असांजे शहर में बिजली लॻभॻि चोवीह घंटा रहंदी आहे ऐं हफ़्ते में या का पंद्रनि ॾींहनि में बिजली मैंटेनैंस जे लाइ शायदि हिकु ॿ बार बिजली वेंदी आहे ऐं मौसम में असांखे इतिफ़ाक़ सां माना बारिश जे समय बिजली जी कटौती थींदी आहे ऐं असांखे लॻभॻि बिजलीअ जे लाइ का तकलीफ़ काने असांजे गुजरात शहर में बिजली सुठे सां पवंदी आहे का दिक़त कोन्हे ऐं ॾाढी बहितरु असांजे हिते मैंटेनैंस आहे बिजली जो हिन में का तकलीफ़ न ईंदी आहे ऐं हिन खां पोइ असांजे घर परिवार में का रस्ते ते या केरे बि किथे बि बिजली जी का प्रॉब्लम कोन्हे